جی بالكل فن كے ذریعہ اور دستكاری كے ذریعہ ہی اتر پردیش كی معیشت بہت فائدہ ہو سكتا ہے اگر ہم اچھے پتھر كو اچھے سے فن كے ذریعے دستكاری كے ذریعے اچھے ماربل میں بناتے ہیں اچھے اچھے ماربل بناتے ہیں اچھی كوالٹی دیتے ہیں تو وہ دنیا میں فیمس ہوں گے اور اس كا ایكسپوٹ ہوگا اور اسی طرح ٹریڈیشنل جو كپڑے ہوتے ہیں ان میں اچھی سی دستكاری خوب خوب صورت اچھی كوالٹی كی دستكاری اگر ہم كرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے پہلے تو لوكل ایریے میں فیمس ہوگی چیز پھر آس پڑوس میں جائے گی پھر اس كے بعد دھیرے دھیرے جب اپنے آپ وه جو ہے ایكسپوٹ كے لیے آگے بڑھے گی تو اس طرح سے ہم اتر پردیش كی اس میں معیشت میں یوگدان كر سكتے ہیں اور جو تعمیراتی فن ہوتا ہے اچھے اچھے آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں اچھی اچھی بلڈنگوں كے ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم اپنے آرکیٹیكٹ بھی باہر بھیج سكتے ہیں